जि जानुवारि नैरोजा नैजि थाम एप्रिल नैरोजा नैजिसे द' मे नैरोजा नैजिनै बा जुन नैरोजा नैजिथाम ब्रै फ्रेब्रुवारि नैरोजा नैजिब्रै